میرے علاقے کے اسپتالوں میں تکنیکی ترقی کو اپنانے کا عمل جاری ہے لیکن یہ مکمل طور پر یکساں نہیں ہے کچھ بڑے اسپتالوں میں جدید ٹیکنالوجیز اور طبی آلات استعمال کیے جا رہے ہیں جبکہ چھوٹے یا دیہاتی علاقوں کے اسپتالوں میں اس حوالے سے ابھی تک بہتری کی گنجائش موجود ہے تاہم جہاں تک تکنیکی ترقی کو موافق بنایا گیا ہے وہاں صحت کی دیکھ بھال میں کئی فوائد دیکھنے کو ملے ہیں صحت کی دیکھ بھال میں ٹیکنالوجیز کے فوائد بہتر تشخیص اور علاج جدید طبی آلات اور تشخیص ٹیکنالوجیز جیسے ایم آر آئی سی ٹی اسکین اور الٹراسونڈ بیماری کی جلد تشخیص اور مؤثر علاج میں مددگار ثابت ہوتی ہے اس سے مریضوں کو بروقت علاج ملتا ہے اور ان کی صحت کے نتائج بہتر ہوتے ہیں الیکٹرانک ہیلتھ ریکاڈز مریضوں کے ریکاڈز کو منظم کرنا آسان بنا دیا ہے ڈاکٹروں کے لیے مریض کی طبی تاریخ رپوٹس اور ادویات کی تفصیلات علاج کی غلطیوں میں کمی آتی ہے اور مریض کی دیکھ بھال کے معیار میں بہتری آتی ہے ٹیلی میڈیسن ٹیلی میڈیسن نے دور دور دراز کے علاقے کے لوگو کو طبی ماہرین سے مشاورات حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا ہے یہ خاص طور پر وبائی امراض کے دوران مفید ثابت ہوا ہے جب لوگوں کو ہسپتال جانے میں دشواری کا سامنا تھا خودکار لیباریٹیز اور روبوٹکس خودکار ریباریٹیز اور کروبوٹکس کے استعمال سے ٹیسٹ کے نتائج جلد اور درست ملتے ہیں جس سے علاج میں تاخیر کم ہوتی ہے اور روبوٹکس سرجری میں بھی استعمال ہو رہی ہے جوکہ پیچیدہ آپریشنز کو زیادہ درستگی کے ساتھ انجام دینے میں مددگار ہے موبائل ہیلتھ ایپس صحت کی دیکھ بھال سے متعلق موبائل ایپس نے مریضوں کو اپنے اپنے صحت کے معاملات کو منظم کرنے میں آسانی فراہم کی ہے ادویات کی یاد دہانی فٹنیس ٹرینکنگ اور ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے جیسے فوائد ان ایپس کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں اگرچہ فوائد واضح ہیں لیکن کچھ چیلنجز بھی ہیں جیسے ٹیکلونلوجیز کے اخراجات عملے کی تربیت اور انٹرنیٹ کی دستیابی اس لیے ٹیکنالوجی کے موافق بنانے کے ساتھ ساتھ ان مسائل کا حل تلاش کرنا بھی ضروری ہے